अंजी अंजी तुस कुन्न कुत्थां दे अच्छा अच्छा आं जी बोल्लो नेईं नेईं इंया निं करेओ हीरानगर अपना थाना ऐ कानून बने दा ते में आक्खना मेरी राय लैओ ते ठाने जाओ ते उत्थें दस्सो कि भला केह् रफ्फड़ ऐ पेदा नेईं नेईं स्हानू देश दे अकार्डिंग गै चलना पौना देश जेह्ड़ा सर्वोपरी ऐ ओह्दे कोला उप्पर किश निं ऐ कानून सर्वोपरी नेईं नेईं जनाब इंया नेईं ऐहें खलाफ नना जाना कानून दे अस उसी तोड़ा नै आपूं उसी तोड़ियै आं जी ठीक ऐ